हमरा इलाका मे तऽ कोनो एहन बड़का टूर ट्रेवल नैहि है छोट मोट चलै छै टेक्सी उक्सी वाला टूर ट्रेवल चलै छै जहाँ से हमनी सबके आबे जाय के साधन हय छोट मोट यहाँ एजेंट हय जकरा माध्यम से हमसब कोनो बस उस बढ़ाबै छियै कहीं जाय ओ के रहै छै लम्बा सफर मे तऽ एजेंट के माध्यम से हमसब करै छियै आ कोनो कम्पनी एहन तऽ बड़का है नहि हँ हमरा हमरा सबके इलाका से दूर है सीतामढ़ी उहाँ पे हय कय गो टूर ट्रेवल चलै छै वहाँ से हमरा सबके साधन मिलै छै कहीं जाय के कहीं आबै के हँ बड़ा बढियाँ से एजेंट के माध्यम से हमरा सबके हो जाइ छै जाय आबय के साधन हँ ओहि मे है कहीं दूर उर दूर दराज जाय के पड़ै छै तऽ हमसब यहाँ के ट्रेन के माध्यम से जाय छी लेकिन एहन कोनो बड़का एजेंट या एहन टूर कम्पनी नहि चलै छै जेकरा माध्यम से हमसब कहीं आ जा सकी जल्दी जल्दी इहे सब अथी है हमरा सबके इलाका मे एहन सरकार से मांग कएल जेतै कि मतलब हमरो सबके इलाका मे कोनो कोनो टूर ट्रेवल डालतै जेकरा माध्यम से हमरा सबके आसान होतै कहीं आबय जाय के लेल लेकिन अभी फिलहाल तऽ एहन कोनो साधन हय नहीं हमलोग के इधर